औ दङ जोंनिनो आनचलिकआव थानाय रामफ'लबिल आनचलिकआव थानाय हारिमु आफादआव सासे दैदेनगिरि दङ बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोंनि बर' ट्रेडिसिनेल मोसानाया बयजोंबो सिनायथि सिनाय जाबाय बिथाङा ओरैबायदि मोसानो मोजां गोदोनि जेन'बा बागुरुमबा दाहाल थुंग्रि ओमफ्राय क्रिस्टि आरिया बेफोरखौ गोदोनि स्टेप बेफोरबायदि आरिफोरखौ बिराद मोजाङै फोरोङो आरो बिदिनो दिल्ली मुम्बाइ आरिफ्राव बिथाङा बादायहैनो लाङो देरहासादबो मेल्ला जाबोबाय जि दिनैसिमाव ओमफ्राय बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि बर' हारिमुवा जौगालांगासिनो दङ बिथाङा गावनो मानि गावनो मानि आनचलिकआ मोनसे हारिमु खुलिनानै होदों बेवहायनो सेंग्रा सिख्ला सेंग्राफोरखौथ' नांगोन दामजु इरि दामनाय ओमफ्राय सेंग्राफ्राबो मोसायोआरो दामजु इरि दामनाय बेफोरखौबो बेराद मोजां फोरोङो बिथाङा आरो गावनो बिथाङा द'ल बानायबावोसो द'ल बानायो गावनो ओमफ्राय द'ल बानायनानै फानबावोसो बेबायदि बिथाङा बिराद मोजां मानि जोंनि बर' हारिआव उजिफैदों बिराद मोजां मोनदों आङो आं मानथिफोरखौ बे बिथांबायदिनो जाजानो लुगैयो मानि जोंनि बर'नि मोसानाय ट्रेडिसिनेल मोसानाय आरिखौ बिथाङा गोदोहोआखै बिनिथाखायनो आं बिथांनि थाखाय बिराद प्राउड फिल खालामो बेबायदि बिथांबायदि आङो मोसानायनि थाखाय मानसिफोरखौ थुलुंगा होजानो लुगैयो एसेनोसै